मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है क्योंकि यह हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और काफ़ी लोकप्रिय है और विश्व प्रसिद्ध भी है लोग साउथ इंडियन जो जितना साउथ इंडियन लोग इसे पसंद करते हैं उतने ही अदर कंट्रीज़ के भी इसे बहुत पसंद करते हैं हमारे जोधपुर में भी काफ़ी जगह जगह इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं अब क्योंकि लोग काफ़ी पसंद करने लगे हैं इन इस खाने को जैसे इडली ले लिजिए आप उत्तपम हो गया डोसा हो गया तो ये काफ़ी पसंदीदा खाने हैं